लॉकडाउन जे वक़्त में मां घर में सिंधी कोकियूं दालि चांवर दालि पकवान पटाटा फुल्को जहिड़ी शयूं ठाहिण जी कोशिश कयी हुई ख़ाली सिंधी न पाणि सिंधियुनि सां ॿियूं ॿार जी शयूं बि ठाहिण जी कोशिश कयी हुई जीअं त इडली ढोकला केक जहिड़ी शयूं ठाहिण जी बि कोशिश कयी हुई